मैं बिहार का रहने वाला बंदा हूँ हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे पक्षी रहते हैं और अक्सर देखे जाते हैं ठीक है आप उदाहरण में आप एक उदा किसी का कौवा कौवा आपको हरेक जगह मिल जाएगा और ये आपको प्रायः देखने को मिलेगा हर जगह आपको प्रायः देखने को मिल सकता है उसके बाद आप आ जाइये छोटी सी चिड़िया है चुनमुन्नी कहते हैं उसे जो बहुत ही छोटी होती है और अपने खूबसूरत और बेहतरीन ढंग से उसे बनाया भगवान ने बनाया है और देखने में इतनी अच्छी लगती है और हम उसे पसंद भी करते हैं और हमारे आस पास बहुत सारे पक्षियों का जमावड़ा होता है जैसे तोता हो गया उसके बाद आप आ जाइए उड़ने वाले पक्षी नीलकंठ हो गये और मान लीजिए जो कोयल हो गया ये आपको जीवन के विभिन्न अंगों को दर्शाते हैं और मान लीजिए पक्षी पक्षी पसंद करने का रीज़न ये है कि जो हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं प्यारे लगते हैं और पक्षी जो हैं हमेशा एक जगह से दूसरे जगह और से तीसरे जगह हमेशा विचरण करते रहते हैं और अपने जीवन शैली को दर्शाते हैं और हमारे बिहार में देखे जाने वाले पक्षी बहुत प्रकार के विभिन्न पक्षी आपको मिल जाएंगे और हरेक ढंग के पक्षी मिलेंगे जो आपको देखने में बहुत ही मोहक और बेहतरीन लगेंगे उसमें आप अपनी उसमें रंग बिरंगे और अनोखे अनोखे ढंग के पक्षी आपको आस पास में मिल मिल जाएंगे देखने को जिसे देखने से आपके मन प्रसन्न होता है और उसके प्रति आकर्षण हमारे मन में होती है और हम हमारे जीवन की भी कुछ शैलियाँ इसी प्रकार से हैं जो हम हमेशा फ्री और पक्षियों की तरह उड़ना पसंद करते हैं और पक्षी को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पक्षी जो है हमें काफी मोटिवेशन देते हैं जैसे घोंसला वो बनाते हैं तिनकों को चुन के चुन के वो घोंसला बनाती है और उस तिनके में हमलोग को बहुत अच्छे और प्यारे सिखाती है ढंग से सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति और किसी भी तरह के अनावश्यक और आवश्यक से कभी घबराना नहीं चाहिए और जीवन को किसी भी परिस्थिति में धैर्यवान रहने की प्रेरणा देती है पक्षी हम इसलिए इसे पसंद करते हैं क्योंकि ये हमारे वन्य जीव और हमारे वातावरण के चारों ओर काफी मनमोहक और वैकल्पिक दृश्य का नज़ारा पेश करती है तो हमें काफी खुशी और प्यार मिलता है उससे